में हून तुसेंगी किश टिप्स दस्सना चाह्न्नी आं जेह्दे बिच असें केह् करना ओह् अट्रैक्ट करना फॉर्च नू सारे बगीचे ते पिछवाड़ च असें केह् करना अपने पिछवाड़ च साफ सफाई रक्खनी पैह्ले नंबर असें साफ सफाई रक्खनी दूऐ नंबर असें उत्थै बगीचा बनाना शैल जेहा बगीचा बनाना ते फुल्ल पौधे पेड़ पेड़ लाने असें पेड़ लाने फुल्ल लाने ते कन्नै असें उत्थै मिट्टी दे भांडे रक्खने जेह्दे बिच असें पानी पाइयै रक्खना ते थोह्ड़े जेह् कनक च पाइयै दाने रक्खने जेह्ड़े पक्षी उड्डरदे औन ते उसी खाई सकन ते जेह्ड़े पेड़ होन ओह् पक्षियें आस्तै केह् कम्म दा घर दा कम्म करै ओह् उत्थै अपना घौंसला बनाई सकै ते उत्थै रेही सकै ते जेल्लै अस उत्थै पानी रक्खगे ते भी उत्थै दाने रक्खगे ते शैल शैल फुल्ल लाह्गे ते थोह्ड़ा निहां सुक्का जेहा घाऽ रक्खगे ते कन्नै केह् होना कि जेह्ड़े पक्षी होने उ'नें ओह् अपने आप अट्रैक्ट होने उत्थै ओह् उत्थै औने बौह्ने ऐहें उ'नेंगी रुट्टी थ्होनी उत्थै उं'दी रुट्टी केह् होंदी कनक दे दाने होई गे मक्कें दे दाने होई गे एह् उं'दी रुट्टी होंदी ते उ'नें ते उं'दे आस्तै रुट्टी दा कम्म होई जाना ते पानी लब्भी जाना उ'नें ई ते कन्नै उ'नें ई इक पेड़ लब्भी जाङन ते कन्नै ओह् उत्थै अपना घोंसला बनाङन ते में जेह्ड़ा मेरा अपना कोई जेह्ड़ा घर ऐ ओह्दा भी उत्थै कोई पिछवाड़ ऐ ते उत्थै असें छोटा जेहा बगीचा बनाए दा ते असें नींबू दे पेड़ लाए दे नींबू दे पेड़ लाए दे ते सब्ज़ियां लाई दियां ते कन्नै ओह् मित्ती दे भांडे रक्खे दे जेह्दे बिच असें मक्कां दे दाने कनका दे दाने झोना दे दाने ते कन्नै इक पासै मक्का दे दाने ते इक पासै पानी रक्खे दा ते कन्नै ओह् असें पेड़ च बी टंगे दे ते कन्नै इ'यां बी रक्खे दे की जेह्ड़े बी पक्षी औन ते ओह् खान ते ओह् पक्षी औंदे ते ओह् कन्नै दाने बी चुगदे ते कन्नै पानी बी पींदे ते पेड़ च उ'नें अपना घौंसला बी बनाए दा में दिक्खेआ कि इक उ'नें नींबू दे पेड़ बिच घौंसला बनाए दा पक्षियों में दिक्खेआ ते मिगी लग्गेआ एह् घौंसला पक्षियें दा लग्गा दा ओह्दे बिच पक्षी नै अंडे दित्ते हे ते में उसी छोड़ी ओड़ेआ कि के इत्थै में सुने दा कि जि'यां अस पक्षी दे घौंसले ई हत्थ लाई लैचे ते पक्षी उत्थुआं नस्सी जंदे ते असें नै सारे पिछवाड़ च असें घौंसला दिक्खना ते असें उसी दिक्खना ते हत्थ निं लाना ते हत्थ कन्नै केह् होंदा कि हत्थ लांदे पक्षी दिक्खी लैंदे असें ई ते ओह् सोचदे कि एह् गंदा होई दा ते ओह् उसी छड्डियै चली जंदे ते असें उसी हत्थ निं लाना ते ओह्दे टैम टैम दे मक्की दे दाने कनका दे दाने चौलां दे दाने रक्खने जे उ'नें ई उं'दे खान पीन दा कम्म करगे ते जे उत्थै इस स्हाबै दे फुल्ल पौधे होङ ते पक्षी अपने आप उत्थै अट्रैक्ट होने ते ओह्दे औने आस्तै औङन ओह् ते उत्थै अपना घर बनाङन ते इ'यां केह् होना पक्षियें ते साढ़े पिछवाड़ बी ते साढ़े गॉर्डन दी खूबसूरती बी बधनी ते असें बड़ी शैल बनाचै ते इत्थै किश पक्षी औंदे जि'यां कबूतर औंदे चिड़ियां औंदियां ते कन्नै तोते औंदे ते तोते ते कन्नै इत्थै औंदे गै औंदे ते कन्नै इत्थै कबूतर ते एह् दो चीज़ां पक्षी न जेह्ड़े इत्थै औंदे ई औंदे रौंह्दे